पहिले खेती आर होइ छलै तऽ हर सऽ जोतबै रहै हइ जेना गुआर दै रहै ने राख दऽ दै रहै तऽ ओहिसे उपजा बढ़िआँ होइ छलै कऽ आ ताहिके बाद आब खेती खाद पानी दऽ दै हइ तनि ओहिसे कम उपजा होइ हइ आ पहिलुका तऽ उपजा होइ रहै बहुत बढ़िआँ लोक घरो बाहरो बला बिच्ची रोपि दै रहै तऽ बढ़िआँ उपजै रहै आ आब तऽ जेहन ई अथी अथी ओ हाइ बिरीड बला सभ फसल आबि गेलै हन ओ सभ उपजा करै हइ तऽ लोक नहि उपजा पहिलुका जकाॅं नहि पुरबै हइ आ तऽ कऽ खाद पानी दै हइ तऽ खादो पानि खूब महँग होइ हइ वएह खाद पानि बला अनाज खेलक साग सब्जी खेलक तऽ खराबियो करै हइ आ पहिलुकाके लेलमे लोकके तनि देहोमे लोकके तागत बेसी छलैहँ अभी तऽ हइ नहि खादे पानि से लोकके बिमारियो फैलै हइ आ ओहि सभसे बहुत रुपैआ लोकके लागि जाइ हइ खाद पानि से खाइ हइ साग सब्जी भेलै दालि दलिहन भेलै सभ खादे से होइ हइ पहिले गुआर दै रहै फेर घरके खुच किछु अपन मेहनतो कऽ कऽ कऽ लोकके तहिया खेतीबाड़ी करऽ रहै तऽ खेती सभमे तागत ओ छलैक उपजा ओते हो जाइ रहै खेती सभमे तागत मिलै रहै लोक के तऽ खेतीबाड़ी बढ़िआँ उपजै छलै अभी तऽ हो नहि रहलै हन कऽ ओते तक नहिए अनाज होइ हइ तैयो लोक सभ करै हइ खेतीबाड़ी ओते पुरा नहि रहलै हँ एहिके लोकके ओहि सऽ आ तकर बाद देखियौ ओहि सभमे लोकके होइ नहि हइ समय से लोक पानि देलक रौदी हो जाइ हइ फसल होइ नहि हइ सुखि जाइ हइ लोक ओते पइसो कौड़ी लगबै हइ तैयो नहि फसल ओते होइ हइ पहिलुका जकाॅं पहिलुका जकाॅं होइ नहि हइ आ तकर बाद लोक ओहि सभसे लोकके आरो गरीबी धऽ लै हइ कऽ लोककेँ लोक कटनियो खोटनी केलक रौदा भेल लोककेँ तऽ लोक बिमार पैड़ि जाइ हइ ओहि सभसँ कोइ लाभ नहि होइ हइ कऽ तकर बाद मेहनत लोक अपना भरि करै हइ लेकिन ओहि सभसँ लोकके नहि ओते बर पेट भरै हइ कऽ अपना भरि मेहनत कऽ कऽ दिन दिवस काटि रहलै हइ कऽ पहिलुका लोक बेगैर खादो पानिके खाइ रहै तऽ लोक पहिलुका स्वरस्त अच्छा छलै कऽ अखनीके दिनमे केतनो मेहनतो करै हइ तैयो नहि ओते पहिलुका जकाॅं ओ उपजा हो रहलै हन कऽ तै कऽ देखियौ इहे सभके लेल ह इ